हा अॼुकल्ह सर्फिंग सर्फिंग जिते किथे ॾिसण में अचे थी सर्फिंग नई ज़माने जी संस्कृति आहे असां जॾहिं पुराने ज़माने जी ॻाल्हि कयूं त ॾिसी सर्फिंग जहिड़ो कुझु कोन हूंदो हो अॼुकल्ह त एकवीह सदीअ थी हले जो करे सभु पंहिंजे पाण रखे पाण खे आधुनिक ज़माने में ॻोल्हींदा आहिनि सर्फिंग नए ज़माने जी संस्कृति आहे ॾिठो वञे त असांजे संस्कृति कोन्हे पर ज़माने जा अनुसार बदलाव जी ज़रूरत आहे हाणे असांजे हिन संस्कृति जे हिकु तरीक़े से ज़माने में अनुसार पवे करे असां अॼु जी तारीख़ में हिन संस्कृति जा हिसा आहियूं